हैल्लो आहो तुसैं जाना सतसंग वास्तै चलने आं कोई दपैह्री बेल्ले हाले उ'नैं किन्ने बजे आखेआ हा जाने सतसंग लेई त्रै बजे आक्खेआ हा उ'नें अच्छा अच्छा तां फ्ही तुस त्यार श्यार होई जायो सतसंग वास्तै हां फ्ही तुसैं केह् केह् लेना

हैल्लो हां सतसंग आस्तै फ्ही तुसैं कुसलै जाना तुसैं फ्ही किन्ने बजे जाना अच्छा तुसैं अपने कन्नै कोई न्याने न्यूने लेना फिर सतसंग वास्तै अच्छा अच्छा तंग करदे कोई नी धाम शाम खाई लैंदे सतसंग बिचा कीर्तने वास्तै किश किश पर्शाद परशूद लेना नी अच्छा अच्छा केह् पर्शाद लेना हां ठीक ऐ फ्ही सतसंग बाप्स कदूं आना फ्ही काम कम्म वी करना घर आह्नियै फ्ही सतसंग बिच जांगे फिर कम्म करगे अच्छा अच्छा तां ठीक ऐ फिर सतसंग बिच आंदे नि भजन भुजन गाने सतसंग बिच जाना ते हां मिकी बी नेईं औंदे हैन वा चलो दिक्खी लैगे आई जाने कोई बीह् त्रीह् ते लोक आई जांङन जनानियां आई जानियां उद्धऱ हां हां जी ते ओह् आह्ली पड़ोसन जा दी ओह् केह्ड़ी पड़ोसन ही ओ जेह्ड़ी साढ़े कन्नै गै रौंह्दी ही जेह्ड़ी बगली अच्छा अच्छा ठीक ऐ फ्ही तां ठीक ऐ ठीक ऐ